नमस्ते बताइए जी बताइए तो अभी तो वंशिका के परीक्षा भी शुरू हो रही है तो इतने दिन वो छुट्टी पे रहेगी तो परीक्षा में कैसे बैठ पाएगी जी वो तो ठीक है आपका बच्चे का भी ठीक है बीमारी पर उसको परीक्षा में काफ़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि बाकी बच्चे हैं तो उनको हम जैसे प्रतिदिन तैयारी करवा रहे हैं परीक्षा करवा रहे हैं भाषा में तो उसमें उसको बच्ची को काफ़ी दिक्कत आएगी वो कैसे कर पाएगी उसको जी फिर आप एक काम करिए हमने जितने भी विद्यार्थी है उनका व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है तो उस पे जो भी गृह कार्य है जो भी कक्षा से संबंधित जो भी कार्य होगा बच्ची के लिए वह आपको उस पर मिल जाएगा तो मैं आपको एक काम करूंगी उस पर जोड़ लूंगी उस ग्रुप में है ना और बाकी आप कोशिश करिए कि बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बच्ची को पहले भी कभी हुई है बीमारी या अभी पहली बार हुआ है जी जी अभी क्या है डेंगु भी काफ़ी बहुत ज़्यादा फैल रहा है बहुत ज़्यादा अभी केसेस आ रहे हैं डेगु के तो आप ध्यान रखिए थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए और वंशिका का छोटा भी भाई है उसका भी आप ध्यान रखिए बच्चों में अभी ज़्यादा फैल रहा है तो उसका बाकी जो भी गृह कार्य होगा मैं आपको वो भेज दूँगी

ठीक है ठीक है धन्यवाद वंशिका की मम्मी